गोवोरमेंट खूब आदार करता आमचे जे चुट्टा पासून सान्नी बीन करता मल्लां बीन विणटात तांकां लोन्स बीन दिता सब्सिडीस बीन फंडींग बीन आनी तेंच्या खातीर न्हू स्पेशल लोकउत्सव करता जातून न्हू तांकां थंय येवन आपले स्टॉल लावन ते विकपा मदत जाता